हमरा अरके इलाकामे जे खेल होइए उ परम्परिका उ भेल जेनाकी गुल्ली भेल जकरा कञ्चा कहल जाइ छै उ बहुत बच्चा अर अपन आयल गुल्ली गुल्ली खेललक एगो टायर टुल्ली भेल टायर टुल्लीमे जेकी एगो डण्टा रहल पैघ एगो डण्टा छोट रहल ओकरा यानी एगो खोदिकऽ पिक बनायल गेल ओइ पिकमे जाकऽ अपन छोटका गुल्लीके खेललक टायर टुल्ली खेलैके लिए बहुत आ उ खेलैमे बहुत नीको लागै छै आओर हमरा अरके इलाकामे बैट बॉल सेहो होइए बैट बॉल एते मस्त होइए जे ओइमे बैट बॉलमे सब अपन अपन एगारहगो टीम लए गेल एगारहगो प्लेयरके लए गेल एगारह एगारहगो प्लेयर दुनू तरफ खेललक दुगो एम्पायर रहै छै अइमे दुनू एम्पायर अपन एगो स्टेट एम्पायर होइ छै एगो लेग बाइ एम्पायर होइ छै आओर दुनू तरफसँ यानी जे कैप्टन रहै छै ओ अपन टॉस करलक टॉस कयलाके बाद दुनू आदमी अपन जकर बैटिंग भेल उ बैटिंग कयलक जकरा फील्डिंग भेल उ फील्डिंग कयलक आओर बहुत जगह बहुत रङ्गके होइ छै जे कोइ आठो ओवरके खेललक दसो ओवर खेललक बारइयो ओवर खेललक सोलह ओवर बीस ओवर खेललक लेकिन जादातर दस बारह ओवरके हमरा अरके मैच खेलल जाइ यऽ आओर बहुत जेना बहुत सीनियर अर साथे खेलबै तऽ सोलह ओवर या बीस ओवरके मैच होइ छै तऽ ओइमे सब अपन अपन बैटिंग बॉलिंग कयलक एगो कीपर रहै छै एगो बॉलर भेल दूगो बैटर रहै छै आओर बाद बाकी ऑफमे लेगमे हर तरहके अगर बाउण्ड्रीमे उठाकऽ मारलियै तऽ छक्का होइ छै अगर गुरकिकऽ गेल बाउण्ड्री पार तऽ चौका भेलै अगर बाउण्ड्रीके अन्दर छै अगर एकबेर भागलियै तऽ एक रन भेल दू बेर भागलियै तऽ दू रन भेल तीन बेर भागलियै तऽ तीन रन भेल आओर गाँव घरमे तीन रनसँ जादा मायने नहि छै आओर हमरा अरके बहुत नीक लगैए खेलैमे ईसब आओर ओइके बाद हमरा अरके कबड्डी सेहो खेला होइ छै कबड्डीमे सात सात प्लेयर रहै छै दुनू तरफसँ अगर नार्मल तऽ अगर गाँवके कबड्डी कहल जाइ तऽ अगर कोचके टीेम नहि छै ओनाही अगर नार्मल खेलै छै तऽ दसो आदमी खेल सकैय दुओ आदमीसँ कबड्डी खेलै छै ओइमे कोनो दिक्कत नहि छै दुओ आदमीसँ कबड्डी खेल लेलक चारि आदमी दुनू तरफ दू दू आदमी रहल कबड्डी खेललक चाइरो आदमीसँ खेल लै छै कबड्डी आओर ओइके बाद हमरा अरके एखन ठण्डामे बैटमिंटन सेहो खेलैए बैटमिंटन खेलैमे खेललाके बाद दुनू दुनू तरफसँ जे खेललक ओकरा गर्मी आबि गेल अइ ठण्डामे अइ गर्मीके मजा लैत अपन खूब बैटमिंटन अर खेललक बैटमिंटन अर हर तरहके खेल ब किछु बच्चा रहल तरह तरहके खेललक आओर बच्चा एखन ठण्डामे एगो पूचपुचौआ गेन्द के पिट्टो सेहो खेललक जेकी पिट्टोमे पिट्टोमे खूब यानी एक दोसरके जकरा हाथमे गेन्द छै सामनेमे जे पकड़ेलै ओकरा पिटलक एकरा पिट्टो खेल अइ खेलके नाम पिट्टो कहल जाइ छै जेकी जकरा आँहाके पास गेल तऽ आहाँ दोसरके मारियौ दोसरके जकरा पास गेन्द गेल उ सामनेवला के सेक दियौ आओर एगो एहन खेल छै जे ओ गिट्टी लए कऽ अपन घर घर जाकऽ पारि लेलक आओर ओकरा हमसब